मेरा नाम तेज नारायण पंडित है मैं आप के दुकान से मोबाइल लिया था जो बहुत अच्छा है बैटरी बेकअप भी बहुत अच्छा है और मोबाइल बहुत अच्छा चलता है बीडियो भी अच्छा चलता है कैमरा भी बहुत अच्छा चलता है बातचीत भी बहुत अच्छी होती है इस मोबाइल के लिए मैं आप अपने परिवार में सभी को खरीदने के लिए कहा हूँ और मोबाइल बहुत वेस्ट है मोबइल के लिए मैं सबको प्रेरित किया हूँ मोबाइल बहुत अच्छा है बैटरी बेकअप भी अच्छा है मोबाइल का कैमरा भी बहुत अच्छा चलता है फोटो भी बहुत अच्छा आता है मोबाइल बहुत अच्छा चलता है मोबाइल बैकअप भी बहुत अच्छा है मोबाइल बहुत कैमरा अच्छा देता है बिडिओ भी बहुत साफ सुथरा आती है मोबाइल बहुत ठीक ठाक है इसलिए मोबाइल के लिए मैं बहुत सारे लोगों को कहा हूँ यह मोबाइल बहुत अच्छा है चलने में